नैजिद' जानुवारि जिगुजौ गुजिबा जिस्नि जानुवारि नै रोजा जिबा जिबा आगस्त जिगुजौ ब्रैजिस्नि जिबा सेप्तेथेम्बर नै रोजा नैजिथाम जि सेप्तेम्बर नै रोजा नैजिथाम